आज के समय में लोगों के लिए जो टेक स्किल्स है उनके अंदर डाटा मैनेजमेंट और इसके अलावा जो सोशल मीडिया हैं वो उनको आनी चाहिए क्योंकि अभी वर्तमान काल में जो सबसे ज़्यादा काम है वो डाटा के ऊपर हो रहा है क्योंकि ऐसी बहुत सी संस्थाएं और कंपनीयाँ हैं जो लोगों को अपने काम के अलावा डाटा मैनेजमेंट करने के लिए भी प्रस्ताव देती है तो वो बोलती है कि आप सिर्फ दो घंटे काम करिए और आप हमारा डाटा जो है उसको मेनेज कर के रखिए इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपना कार्य करके पैसा कमा रहे है तो जो अभी जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं वो डाटा मेनेजमेंट और शोशल मीडिया है